जी हाँ हाल ही में मैंने एक चाकू ख़रीदा है उसका अनुभव मेरे लिए बहुत ही बेकार है क्योकि उस चाकू को मैंने ख़रीदा है तब से और अब तक कम से कम मैं उससे तीन बार कट चुका हूँ और वह चाकू इतना नुकीला है कि कई बार तो मैं उससे ख़ुद कट गया हूँ और उसको बार बार किसी पत्थर पर रगड़ना पड़ता है तब जाकर वह नुकीला बनता है थोड़ी देर में उसकी धार चली जाती इसलिए वह चाकू बहुत ही बेकार है मेरा अनुभव इसके बारे में बहुत ही नकारात्मक है